आमी रेल्वे टिकेटीच्या बुकिंगान बदल केले पूण प्रगती विशीं आमकां खात्री ना ही खात्री कशी करची पडटली तुमची परिस्थिती स्पश्ट करात आनी बदल विनंती आय डी आनी तुमचो वापरकार आय डी वापरून तुमच्या टिकेटीची बदलती स्थिती तपासपाक आदार मागात आं हांव आम हांव टिकेटीच्या बुकिंगाचें कमिटी लागीं मागतां की जेन्ना म्हज्या टिकेटीचें बुकींग जालां आनी हांवें तातूंत बदल केलां तर म्हाका म्हाका खात्री जाय की हो म्हजो बदल जाला आनी ती टिकेट बुकींग सारक्या प्रकारान जाला